मैंने कभी ड्रॉइंग क्लास और वर्क सात वर्क शॉप में भाग नहीं लिया है तो मैं आपको इस के अनुभव के बारे में तो नहीं बता सकती लेकिन मैंने अपने से खुद से अपने घर में यूट्यूब से अपनी बहनों से अपने बड़े लोगों से क्लास ली है ड्रॉइंग की और मैंने उनसे सीखा है काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मेरा काफ़ी प्यार और स्नेह के साथ उन्होंने मुझे सिखाया है की ड्रॉइंग कैसे की जाती है और आप कैसी बनाओगी तो एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ